ऍमाझोन न्हू आ ओके अ अ हांयेन तुमचे कडल्यान एक प्रॉडक्ट ऑनलायन हें केल्लो ऑर्डर केल्ली ड्रिल मशीन जाय म्हणून म्हाका घरा कडेन यूज करपाक आनी म्हाका धा दिसांन डिलीवरी मेळटली अशें दाखयताले तें हेचेर वेबसायटाचेर पूण प्रत्यक्षांत म्हाका तें बेगीनूच आयली पांच स दिसांनूच येयली म्हाका येयली ती डिलीवरी ऑलरेडी डिलीवरी पावल्या आयजूच हातीन घेतल्या हांयेन ती आनी आता पळयतां ओपन करून पूण सद्द्या तरी तुमी धा दिसान सांगलेले ते पाच दिसांन म्हाका मेळ्ळे तेका लागून हांव सॅटिसफाय आसा आता आनी पॅकॅजींग बी हा सगळें बरें आसा आता उगडून मागीर पळयता कशें कितें हां तें पूण म्हाका दिसता बरें आसतले म्हणून